हय आमकां कितें करपाक जाय जाल्यार आमी सगळीं एकट्यान येवून कसलें काम करतात वा कितें आमकां सेलेब्रेट करपाचें आसत जाल्यार आमी सगळीं हिंदू मुस्लीम जावं क्रिस्तांव एक जावन सेलिब्रेट करतात आमचे मदें भेदभाव कसलोच धरिनात आनी ते आमी बरे भशेन सादर करतात